नमस्कार जी तुस ट्रेवल एजेंसी आह्ले बोला करदे ओ में तुं'दी कस्टमर आं में जिसलै बी कोई ट्रिप प्लॉन करनी आं ते तुं'दे कोला गै बुक करान्नी होन्नी आं कैब ते हून में ते मेरे कुछ देस्त बगैरा न ओह् दोबारा इक्क सैर प्लॉन करा करदे न जेह्ड़ी कि मछेडी दी ऐ बदनोता दी ऐ सुऊ दी ऐ एह् कठुआ डिस्ट्रिक्ट च गै पौंदे न हिली एरिया ते इत्थुआं दा साढ़ा ट्रिप बना करदा ऐ ते अस चार पंज लोग गै जा'रदे न उत्थै ते में चाह्नी आं कि अस हमेशा गै तुंदे कोला गै कैब बुक करने होन्ने क्योंकि थोह्ड़ी जेह्ड़ी सर्विस ऐ ओह् सानूं बड़ी गै पसंद आंदी ऐ ते में चाह्नी आं कि अस तुसेंगी बुक करचै ते तुस साढ़े कन्नै चलो ते तुस साढ़े कन्नै चलो ते तुस सानूं डिस्काऊंट बी देओ एह्दे उप्पर ते में कोशश करगी कि मेरे होर बी जेह्ड़े मेरे नाऊन बिच्च न अगर कुदै ट्रिप प्लॉन करङन एह् हिली एरिया गी कन्नै उ'नें गी सजैस्ट करगी कि ओह् तुसेंगी गै बुक करङन ते कोशश करेओ कि तुस सानूं जादै कोला जादै डिस्काऊंट देओ तां की में बी थुआढ़ी मशहूरी करां ते ठीक ऐ जी इ'यै जानना हा थैंक यू धन्यबाद